हॅलो हांवेन एक कॅब बूक केल्ली ओलाचेर सो आजून पर्यंत पावली ना म्हाका साडे धांक येता म्हणून सांगलेली हांव म्हज्या प्लेसीरूत रावला उजगांव पुला कडेन तर तुमी मातशे बेगीतल्या बेगीन येवचे बिकॉज खूब टायम जालो म्हणून